पशुपालन में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य प्रकार के पशु आहार हैं मकई सोयाबीन भोजन अल्फा अल्फा और हरा घास स्वस्थ उत्पादन प्राप्त करने के लिए मैं अपने पशुओं को बाजरा ज्वार मकई बरसीम और आदि शामिल करना चाहूंगी जिससे कि वह पश और उसमें पशु आहार शामिल करना चाहूंगी जिससे कि उसको सभी पोशाक तत्व सही मात्रा में मिल सके और वह स्वस्थ रहे